جیسا کہ آپ کا کوشن ہے کہ آپ فری وقت میں کیا کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں فری وقت میں کیا کرتا ہوں میں فری وقت میں ٹریولنگ کرنا پسند کرتا ہوں اس لیے کہ ٹریولنگ کے ذریعے میرا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اور اس فری وقت میں ٹریولنگ کے ذریعے میں نیچورل چیزوں کو دیکھتا ہوں جیسے پھل فلاور اور ہسٹریکل چیزیں اسی طرح سے میں فری وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا اور پارٹی کرنا پسند کرتا ہوں جس سے ہمارے اندر ایک باؤنڈ بنا رہتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ پاتے ہیں اور پارٹی کے ذریعے سے ہم اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو بھی دور کر لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر فری وقت کی بات کریں تو ہم فری وقت میں کھیلنا پسند کرتے ہیں والی وال ایںڈ کرکٹ میرا فیبرٹ گیم ہے تو اس گیمنگ کے ذریعے کھیل کے ذریعے جسم کے اندر جتنا بھی تھکان ہوتا ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں اسی طریقے سے فری وقت میں اگر بات کریں تو ہم کچھ دیر ریسٹ لینا بھی پسند کرتے ہیں اس میں کچھ دیر اگر ہم ریسٹ لے لیتے ہیں تو ہمارا ذہن تازہ دم ہو جاتا ہے اور ہم پھر کسی بھی کام کو اچھے سے کرنا پسند کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا دل بھی لگ جاتا ہے تو میں فری وقت میں یہی سارے کام کرتا ہوں